क्या आप शहर या गाँव या घर में लाइब्रेरी लाइब्रेरी तो है ही कि लाईब्रोरी है और आप पुस्तकें पढना पसंद लोग करते हैं कौन सा पुस्तक पसंद करते हैं कि हमारे यहाँ बिहार में जो अभी वर्तमान में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत जो भी बच्चे लोग पढ़ते हैं वह किताब पढ़ने के लिए ज़रूरत है जो किताब पढ़ना किताब पढ़ना काँपी और लाइब्रेरी रखने रख रखाव की व्यवस्था है जब तक रख रखाव की व्यवस्था नहीं रहेगा तो हमारे यहाँ किताब की रखने का स ब्यव्स्था कैसे हो सकता है त हमारे यहाँ किताब की व्यवस्था रखने के लिए लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ता है हम अपने यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत जो बिद्यालय जैसे भारती भवन होता है बीपतीस होता है किताब पढ़ने के लिए बहुत सा ज़रूरत है और पुस्तक पसंद है ही जब तक पसंद पुस्तक नहीं रहेगा हम पढ़ कैसे पाएँगे जब तक पसंद है तभी न हम पढ़ पाएँगे हमको किताब पढ़ना है किताब सिर्फ़ पसंद ही नहीं करना है किताब तो पसंद हो गया किताब को निगरानी कर के रख रखाव की भी ज़रूरत है पढ़ने का भी ज़रूरत है याद करने का भी ज़रूरत है बिद्यालय ले जाने की भी ज़रूरत है विद्यालय से लाने की भी ज़रूरत है विद्या विद्यालय से आने की बाद बच्चे बच्चे लोग लाइब्रेरी या खटाल या अलमीरा में जो रखते हैं रखने का भी ज़रूरत है ही जब तक बच्चा अपने यहाँ पसंद किताब को नहीं करेगा पढ़ नहीं पाएगा तो लिखावट नहीं हो पाएगा काँपी कलम से तो कैसे होगा उसको याद करने के लिए पढ़ने के लिए कुछ ऐसा भी समय हो जाता है यह विद्यालय में बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ किताब नहीं मिल पाता है काँपी नहीं मिल पाता है कलम भी नहीं मिल पाता है तो पढ़ने वाले बच्चो के लिए दिक्कत भी होता है तो जब भी उपलब्ध होता है या अपना निजी खरीदा जाता है तो हमको लाइब्रेरी का ज़रूरत है हमारे यहाँ बिद रखने की भी ज़रूरत है विद्यालय में रख रखाव की ज़रूरत है हम घर पर लाने के बाद भी रख रखाव की ज़रूरत है जब सही समय पर रखा रहेगा तो हम पुस्तकें पढ़ना भी ज़रूरत है जब तक हम बच किताब लोग पढेंगे नहीं किताब लोग को अध्यन करेंगे ही नहीं तब तक हम याद कैसे करेंगे प्रश्न का एंसर जवाब कैसे देंगे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो याद करना पड़ता है वाक्य याद करके सुनाना भी पड़ता है तो हमको पढ़ना भी ज़रूरी है किताब को में छपा हुआ सही से लिखावट होना चाहिए तभीए जा के पढ़ाई लिखाई सही से हो सकता है तभीए जा के हम लोग आपस में दुसरे को भी कह सकते हैं पढ़ाई के लिए पढ़ने के लिए याद करने के लिए समय से विद्यालय जाने के लिए गे हर अपने अपने गाँव में टोला में महल्ला में शहर में सभी को रखा रखाव की ज़रूरत है किताब की रख रखाव की ज़रूरत है खटाल की जे आवश्यकता ज़रूरत है अलमीरा जी व्यवस्था ज़रूरत है लाब्रेरी की व्यवस्था ज़रूरत है जब तक बच्चे लोग सही समय पर किताब का अध्यन नय करेंगे किताब का पढ़ाई नहीं करेंगे किताब की अच्छी तरह से निगरानी नहीं करेंगे किताब को अच्छी तरह से पिक्चर भी उसका किताब में छापा नहीं देखेंगे तभी जा के न बच्चे लोग पढ़ाई कर पाएँगे तभी यह जा कर बच्चे लोग अपने विद्यालय के नाम रौशन करेंगे अपने माँ बाप का नाम रौशन करेंगे अपने गाँव मोहल्ले का नाम रौशन करते हैं बच्चे लोग की पढ़ाई को ले कर ही सारा व्यवस्था है किताब अपना अपना चॉइस है अपना अपना पसंद है कौन सा लेना है कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है कौन सा सब्जेक्ट को हमको याद करना है उस याद के तहत हम पढ़ाई लिखाई किताब को अच्छी लिखावट से अच्छी पढ़ाई से याद करने की ज़रूरत है द अध्यन करने की ज़रूरत है समय से रख रखाव की ज़रूरत है समय से लाइब्रेरी की ज़रूरत है अलमीरा की भी ज़रूरत है अगल बगल के लोगों को बताने का भी ज़रूरत है जब तक हम लोग आपस में निदान नहीं करेंगे लोगों को बताएँगे नहीं पढ़ने के लिए लोगों को हम सिक्षा के संबंध में हम बताएँगे नहीं किताब रखने की व्यवस्था को लाइब्रोरी के व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक कैसे बच्चे लोग पढ़ पाएँगे कैसे विद्यालय के विकास हो पाएगा कैसे हमारे गाँव टोले महल्ला का विकास होगा इससे बच्चे लोगों को पढ़ने की व्यवस्था चाहिए बच्चे लोगो की सांति जगह की व्यवस्था चाहिए बच्चे लोगों को सही से रखा रखाव की ज़रूरत है सही स यह मानसिक का सुरक्षित की व्यवस्था करना है अब कि किताब की सही ढंग से रखना है किताब को सही से पढ़ने की व्यवस्था करना है अपना पसंद से ही कोई काम करना है अपने गाँव में टोले में लाइब्रेरी की ज़रूरत है जब तक लाइब्रेरी नहीं होगा तब तक कार्यक्रम नहीं हो सकता है किताब की देख रेख में नहीं हो सकता है पढ़ाई लिखाई की निगरानी करना पड़ता है और जब तक पर हम लोग सुरक्षा से नहीं रखेंगे अलमीरा की व्यवस्था नहीं होगा रखने की व्यवस्था नहीं होगा तब तक हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएँगे इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे हमारे शहर में गाँव में घर में लाइब्रेरी का बहुत ज़रूरत है पुस्तकें पढ़ने के लिए अपना अपना चॉइस अपना अपना पसंद से लोग ही पढ़ते हैं और आगे बताते हैं आगे बताने के बाद सही सलामत से किताब रहता है तो लोग अपन एक क्लब जब पास हो जाता है जैसे पाँचवीं क्लास में बच्चे लोग पढ़ रहें पाचमा क्लास पास हो गया वह छठी क्लास में ब किताब के सही सलामत से अगर है तो जो चौथा वाले पाँचवीं में जाते उनको तो हम किताब दे सकते हैं उनको तो हम शिक्षा की व्यवस्था करवा सकते हैं ताकि बच्चे लोग अपना पढ़ पाएँ पढ़ने के बाद सभी बच्चे अपना अपना विकास के गति में विकास के रूप में कार्य करते हैं माँ बाप को नाम रौशन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और रौशन की व्यवस्था अलमारीरा की व्यवस्था खटाल की व्यवस्था लाइब्रेरी के व्यवस्था सारा व्यवस्था करना पड़ता है बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई अपना अपना पसंद अपना अपना चॉइस होता है जो चॉइस के तहत से पढ़ाई लिखाई लोग करते हैं अपने अपने विद्यालय में जाते हैं और आते हैं उसका लाइब्रेरी का व्यवस्था करना पड़ता है जहाँ तक प्राइब्रेरी का व्यवस्था है सही सलामत से किताब रख रखाव की व्यवस्था है आगे तक पढने की भी व्यवस्था है हम जब आगे की ओर क्लास में भाग जाते है त हमारे पीछे से जो लोग साथी आते हैं उनको भी हम दे देते हैं जे आप भी पढ़िये की ओ लाइब्रेरीक्स रहेगा तो सही सलामत से वह किताब भी रहेगा तभीए हम लोग उस समय सही से हम लोग पढ़ पाते हैं या पढ़ा पाते हैं किसी को भी किताब हम लोग दे सकते हैं जब बच्चे लोग पढ़ते हैं आपस में तो आगे पाछे का भी सही सलामत किताब की पसंद करना किताब को रखना बहुत जरुरी है पढ़ाई लिखाई का जरूरत परने के बाद ही जब तक अपना अपना पुस्तक अपना अपना पसंद से लोग लेते हैं रखते हैं लाइब्रेरी के व्यवस्था रखते हैं तभीए जा के ये लोग अपना चॉइस से काम करते हैं पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं आगे विकास करवाते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत